ہندوستانی معیشت میں حالیہ بہتری اور ڈیجیٹل ترقی کا کردار گزشتہ چند برسوں میں ہندوستانی معیشت نے ترقی کے نئے سنگ میل عبور کیے ہیں عالمی سطح پر جہاں متعدد معیشتیں چیلنج کا سامنا کر رہی ہیں وہیں بھارت نے اپنی اقتصادی پالیسیوں مضبوط سیاسی عزم اور ٹیکنالوجی کی مثبت استعمال کے ذریعے خود کو مستحکم کیا ہے حکومت کی معاشی اصلاحات سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی پالیسیوں اور بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی نے معیشت کو نئی جہتیں عطا کی ہیں صنعتی ترقی اور برآماد کا فروغ بھارت کی صنعتی ترقی نے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے خاص طور پر معلوماتی ٹیکنالوجی ادویات سازی اور آٹو موبائل جیسے شعبوں نے معیشت میں نئی روخ پھونکی ہے آئی ٹی سیکٹر نے نہ صرف لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ہے بلکہ بھارت کو عالمی سطح پر ایک ٹیکنالوجی کے طور پر بھی متعارف کرایا ہے ادویات سازی کی صنعت نے کووڈ نائنٹین کے دوران عالمی مانگ کو پورا کر کے بھارت کو دنیا کی فارمیسی کا لقب دلوایا آٹو موبائل انڈسٹری نے جدید تکنیکی مہارتوں کے ساتھ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی مضبوط موجودگی درج کروائی ہے ڈیجیٹل انقلاب اور مالیاتی نظام کی تبدیلی ڈیجیٹل انقلاب نے ہندوستانی معیشت میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں سے جیسے اخقتدامات نے صرف نہ صرف عوامی سطح پر سہولتیں فراہم کی ہیں بلکہ مالیاتی نظام کو شفاف اور مؤثر بھی بنایا ہے آج ایک عام شہری اپنے موبائل فون کے ذریعے بجلی کے بل کی ادائیگی پیسے کی منتقلی یا بینک کھاتوں کی نگرانی آسانی سے کر سکتا ہے یہ سہولت شہریوں کے وقت اور وسائل دونوں کی بچت کرتی ہے جیسے پلیٹفارمس کا کردار یو پی آئی اور بھیم ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں یو پی آئی یعنی یونائٹیڈ پیمنٹس انٹرفیس بھیم ایپ اور دیگر پلیٹفارمز نے ایک بڑی انقلابی تبدیلی لائی ہے یہ پلیٹفارمس خاص طور پر چھوٹے تاجروں دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد اور غیر منظم شعبے کے مزدوروں کے لیے مالیاتی شمولیت کا ذریعہ بنے ہیں ان کے ذریعے عوام براہ راست حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بغیر کسی دلال کے اپنے مالی معاملات نمٹا سکتے ہیں کالے دھن میں کمی اور ٹیکس نظام میں بہتری ڈیجیٹل ادائیگیوں نے معیشت میں شفافیت پیدا کی ہے جس کے نتیجے میں کالے دھن کو روکنے میں مدد ملی ہے حکومت کو اب ٹیکس جمع کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ مالی لین دین کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے اس سے معیشت کی رسمی شکل کو فروغ ملا ہے جو کہ طویل مدت طویل مدتی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ جدید صنعتوں اور ٹیکنالوجی نے ہندوستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے یہ دونوں عوامل نہ صرف ترقی کا انجن بن چکے ہیں بلکہ ایک عام شہری کی زندگی کو بھی آسان اور بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں آئندہ برسوں میں بھی انہیں ریاستوں اور انہیں ستونوں پر انحصار کرتے ہوئے بھارت ایک مضبوط اور خود کفیل معیشت کی طرف بڑھتا رہے گا